हांव अठरा वर्सां आशिल्लो तेन्ना हांवें चँबियंस लिगाची फस्ट मॅच पळयली क्रिश्टियानो रोनाल्डोची ती पळोवन म्हाक खूब उत्साह वाडली म्हाजी तेन्ना रोनाल्डो प्रत्येक सिजना चाळीस पन्नास गोल मारतालो ताची ताणें कंटिन्युअस पांच चँपियंस लीग जिकल तो तेगे ते पांचू चँपियंस लीग आस पय तातू ताणें फस फश्ट पांच मॅची काय कांयच गोल मारूं ना पूण जेन्ना तो सॅमी फायनल फायनला कॉट फायनला गेलो तेन तेणें हॅट्रीक माल्ली

मागीर तेगे आजुनी एक गोल म्हाक खूब लायक आसा ती म्हणट ती टू ठावजन एटीन बायसिकल कीक ताणें एथलॅतिको मॅडि जुवँटसाचेर सॅमी फायनला एक बायसिकल कीक माल्ली लास मिनट आनी कमबॅक केलो

सो ती टीम सात फाटीं जिकले आ आत पर्यन आनी करंट फा फायनलिश्ट ती सो आत दोन तारके मॅच आसा आतां दोन तारके मॅच आसा रियल मॅड्रीड वसीस डॉटमण सो ती एक सामकी मोस्ट थ्रीलींग मॅच आसतली मागीर टू ठावजन फिफ्टीन टू टू ठावजन एटीन रोनाल्डो सी आसा पळय सिजन तो सामको प्रायम नोना रोनाल्डो तांणी ये चार वर्सां भितर चारशी गोल माल्ले आसा आनी तातुनली खूब गोल अशी मॅमोऱ्यल आसा सामकी